आतां एडमिशन प्रोसेस आहा तो जायते कॉलेजीनी स्कुलांनी डिफर जाता आतां प्रायवेट इंस्टिट्युशन्स पूण आहाय आनी गवर्नमेंट इंस्टिट्युशन्स हाय गव्हर्मेंट इंस्टिट्युशनाक तितले फीज बी दिवपा पडले पूण प्रायवेटान दिवपा पडटले न्हू तर आतां डिफरंट कोर्सीस आहा परमाणे पासून फीज आसताय आनी चडशें एडमिशन स्टार्ट कितको जाता थंय वचपाचें आसता लायनीन रावपाचें आसता मागीर तें भितर घेता तुका एक फॉर्म दितलें तितून तुका सोगलें बरपाचें तुगे नाव तुगे तितून फस्ट इयराकसून एडमिशन घेता जाल्यार तुका सोगलो ऑनलायन ताचो फॉर्म्स येताय ते फील करपाक पडटा आतां तूं सेकेंड इयर थर्ड इयर तुका तेच कॉलेजीन कंटिन्यू करपाक जाय जाल्यार आय म्हळ्ळे सेकेंड इयर कंटिन्यू करपाक पडटात तुका आनी थड थर्ड इयर येयन कंपलसरी सेकेंड इयराक चेंज करपी तूं कॉलेज तर आतां तुका सेकेंड इयर थर्ड इयराक कंप्लीट कर कंटिन्यू करपा दिसता तर तुका इजी जाता कित्या फस्ट इयर आसलें तुगे डिटेल्स बरें न्हू ते डिटेल्स मागीर कंटिन्यू जातले फस्ट इयराक तुका फोगत आपले पीन तुका एक स्पेशल इमेल इमेल आसता तुजी मागीर तुका स्पेशल पीन दिताय कॉलेज ते पीन एंटर केल्या पूण तुका सगळ्यो डिटेल्स आसतात तींग आनी ते फिस्ड आसा तुका चेंज करपाक जायना कित्याक पयले फस्ट इयराक चेंज करपाक पडटा फस्ट इयराक चेंज केल्ले उपरांत आनी जरी तुका खरेंच चेंज करपाक जाय ते प्रोसेसान बी तुका ऑफिसान वोन स्पेशल रेकमेंडेशन धावपा पडटा स्पेशल एप्लिकेशन जावपाक पडटा तुका हांव मुखे मुखे चेंज करपाक जाय

ओके आनी तें डिपेंड वचून जाता आतां हांव थर्ड इयराक खंय हॉनर्स केला हॉनर्स आनी जनरल फीज डिफ्रण जनरल म्हळ्यार दोन सब्जॅक्टां आनी हॉनर्स म्हळ्यार एक सब्जेक्टान स्पेशलायजेशन जनरलाची फीज चडशी लेस आनी हॉनर्साची चड मागीर तें हलो हें सगळें भरले परत तुका पे करपा पडटा तुका पीटीए पसून फीस पे करपाक पडटा मागीर तुका टिचर पसून विचारता आर यू शुअर रावत सब्जेक्ट जाल्यार तूं सबजेक्टा बाबतीन शुअर आहा जाल्यार आनी मागीर गोडेक ना गुडेक तुका प्रिंसिपलाचे वोसोन फायनल टॉप प्रिंसिपलाचे चड हे बी आसना म्हणल्यार कितें एडमिशनाच्या बाबतीन प्लासना प्रिंसिपल फुडें तुवें केन्ना येवपाक जाता कितें कंडक्ट आसता कॉलेजीन आनी चडशें हें चडशें कंडक्ट बी फस्ट इयरान कोत्ताय किद्या सेकेंड इयर थर्ड इयरान खबर ऑलरेडी कंडक्ट केल्लो आसता सो तें फस्ट इयराचो पास जाल्ली आनी तें सगलें जाता आनी डिपेंड जाता गव्हरमेंट कॉलेजीन तुजे कडेन फ्री आसपी एडमिशन कित्याक गव्हर्मेंट फंड कोत्ता न्हू प्रायवेटान चडश्यो म्हारग आसता आनी तूं भायर बी गेला जाल्यार आनीक म्हारग ओवरसीज फीज पासून आसता तुजें स्टुडंट जें जरी स्टुडंट लोन एप्लाय करता व स्टुडंट विसा लागून एप्लाय करता जाल्यार